ग्रामीण लोगों के लिए कानूनी सेवाओं में परेशानियाँ तो होती ही हैं क्योंकि क्या होता है कि कानून में हर चीज़ के लिए अलग अलग धाराएँ हैं जिनका उन्हें पता नहीं रहता और वो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं तो उनको परेशानियाँ होती हैं जैसे कि उनकी कुछ चोरी हो जाए या या किसी ने उनकी ज़मीन कब्ज़ा कर लिया तो अब उन्हें समझ में नहीं आता क्या करें किस थाने में जाएँ कैसे ऐफ़ आई आर करवाएँ ठीक है थाने चले भी जाते हैं तो उन्हें बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं क्योंकि उन्हें जो है सही व्यक्ति के पास जाने में दिक़्क़त होती है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं रहता कि सही व्यक्ति किसके पास जाके एफ़ आई आर लिखवाएँ तो ये परेशानी उन्हें होती ही है फिर वहाँ से एफ़ आई आर हो जाने के बाद जब कचहरी जाते हैं तो उन्हें अच्छे से पता ही नहीं कचहरी में जाके किसके पास जाके बात करनी होती है क्या बात करनी होती है क्या बताना होता है क्या नहीं बताना होता तो इनमें ना परेशानी होती है बार बार इधर से उधर दौड़ाते रहते हैं लोग कि आप उनके पास जाइए ये बताइए आप उनके पास जाइए ये बताइए फिर उनके पास ये समस्याएँ आती हैं कौन सा वकील करें क्योंकि वे कोई महँगा वकील कर लेंगे उनके पास उतने पैसे भी नहीं होते हैं और सस्ता वकील कर लेने पे अगर वो अच्छे से नहीं लड़ पाया केस तो हारने का डर रहता है तो अब उसमें इस असमंजस में फँसे रहते हैं कि भाई कौनसा वकील करें कौनसा वकील नहीं करें इस कारण उनको परेशानियाँ बहुत जाती हैं तो कुल मिला के बात ये है कि क़ानूनी सेवाओं में ग्रामीण लोगों को परेशानियाँ होती ही हैं